बई रोटी करण खां अॻु पहिरियों अटो ॻोहे रखिणो पवंदो अधु कलाकु अटो ॻोथलु हुजे त फुलिका ॾाढा सुठा नरमु थींदा तंहिंखां सवाइ भाॼी चाढ़ण खां अॻु उन जा मसाल्हा बइ बसरु सन्हो करे कपिणो जा सब्जियूं कपणियूं जेका सब्जी हुजे उहा उन जी रीति कपणियूं तंहिंखां पोइ मसाल्हा गॾु करिणा वरी तईअ में तेलु विझी तपाइणो बसरु विझी उन खे पचाइणो उन खां पोइ सब्जी करिणी सब्जी थोरी इअं ॻाढ़ी थिए उन खां पोइ उन में पाणी विझिणो मसाल्हा विझिणा उन खे गैस ते पंदरहां मिंट खनि थधे ताव ते पचाइणी उन खां पोइ फुलिका पचाइणा फुलिका बि ॾाढा नरमु थियनि अहिड़े रीति उन में थोरो तेल जो मुइणु विझिणो तेल जो मुइणु विझी ऐं फुलिका पचाइणा थधे ताव ते पचाइण सां उहे ॾाढा सोफ्ट ऐं सुठा थींदा अहिड़ी रीति सभु करणु